जों जोंनि गामियाव आइजोफोरा ज' ज' जानानै बिदिनो मागो दमासिफोराव फिथा लारु बेफोरबादि देनानैै जायो ओमफ्रायो बेनिफ्राय बिदिनो बिखौ माइरंखौ सुनानै एसे फोरानस्रोनानै देनानै उवालाव देनानै बिदिनो फिथा लारु बिदि खालामनाय जायो आरो ओमफ्रायो जोङो देनायाथ' गासिबो जों ज' देयो आंबो देयो ओमफ्रायो जोङो बिदिनो सावनानै जायो आरो बेखौ ओमफ्रायो जोङो बेखौ मागो दमासि बेफोराव देनानै जायो थांलाय बयबो थांलाय फैलाय एरै ज' एरै ज' बयबो मिलायनानै आइजोफोरा देनानै ज' ज' थांनानै जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो नाफाम बिदिनो बायदिसिना बेफोरबो बेफोरखौबो देयो उवालाव थास' थास' हानानै थास'खौ निलो गारनानै जिरनानै बिनिफ्राय बेखौ नायाव थास'खौ देफागोन आरो देनानै जोङो बयेमाव सोनानै दोनगोन ओमफ्रायो बिनिफ्राय जोङो बेखौ सोनानै दोननानै मोजां माथेनानै दोनगोन ओमफ्रायो बिनिफ्राय जों बेखौ एसे उनखा एसे उनाव मोजां मुसि होनानै मोजां खालामनानै बेखौ जागोन आरो